हैलो अहाँ पार्वती होटलसँ बाजि रहल छी अहाँ कनि खना खाना नीक गरम खाना देबय किआतऽ हमरा दूर जएबाकेए दूरमे ठण्डाय जाइत तऽ हमरा लेट लागत खाना खाइमे तऽ हमरा कनि गरम खाना देबय नहि तऽ सरैआ जाइत ओऽ बढिआँसँ पैकिंग कए देबए खानाके पैक रहते तऽ ठीक रहत से बुझिके अहाँ बढिआँसँ पैक कए देबय नहि तऽ खराब भऽ जाइत खाना कनि लेटसँ ओहिठाम खाइत छियै तऽ दूर हमरा जेबाके इएह खाना बढिआँसँ पैक कए देबय